میں لکھنؤ کا رہنے والے کے حق میں اس سے بات کی تلقین کرتا ہوں کہ لکھنؤ جو اردو کی زبان اور اس کو چھوٹا پاکستان کہا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ یہاں کی اردو بہت ہی زیادہ مشہور ہے اور پاکستان کی طرح یہاں کی اردو کو بھی جانا جاتا ہے یہاں نوابوں کا شہر ہے اور یہاں پر بہت زیادہ لوگ اردو بولتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میں بھی اردو کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں میرا گھریلو ماحول جو اردو کا ماحول ہے ہم لوگ اردو پڑھتے ہیں اردو بولتے ہیں اردو ہی لکھتے ہیں اردو میں بات بھی کرتے ہیں ہم پورا گھر پورا گھرانہ یہاں کا پورا ماحول پورا انوائرمنٹ جو ہے وہ اردو کا انوائرمنٹ بنا ہوا ہے جس میں میرا پسندیدہ جو جملہ ہے وہ سب سے زیادہ ہے نوش فرمائیے جیسے کہ آپ مہمان مہمانی میں کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہ آپ سے کھائیے لیجیے یہ نہیں کہتے ہیں کہتے ہیں نوش فرمائیے یہ میرا سب سے زیادہ پسندیدہ جملہ ہے کیونکہ اس وجہ سے کہ یہ سننے میں بہت زیادہ دلچسپ اور اچھا لگتا ہے اور جس سے توجہ مرکوز کرتا ہے اپنی طرف